असांजे मुंबई शहर में चङियूं घुमण जी जॻहियूं आहिनि सुठियूं ऐं सुठी सुविधा आहे हुते जीअं त वञी पहिरियों जुहू बीच जुहू बीच ते सुठो माण्हू जो हवा पाणी सुठी मिलंदी आहे हुते घुमी सघंदो आहे खाधो पीतो हुते स्टॉल आहिनि खाइण जा खाई पी सघंदो आहे हुन खां पोइ वञे त हिन पासे उहो बॉम्बे पासे मुंबई पासे मरीन लाइन चौपाटी आहे चौपाटी आहे उते मछ्ली घर आहे ऐं हुनखां पोइ हुते चौपाटी ते चङी क़िस्म जा खाइण पीअण जी शयूं मिलंदियूं आहिनि रांदि करणु मिलंदी आहे हुते हुते घोड़े ते सवारी घुड़सवारी मिलंदी आहे माना पोइ अचो थो अॻियां गेटवे ऑफ इंडिया आहे गेटवे ऑफ इंडिया में बि तव्हांखे हुते टाइम पास थींदो आहे सुठो उते तव्हां बोट में वञी किते चकर हणी अची था सघो हणी सघंदा आहियो उनखां पोइ तव्हां हेॾे अचो त हाजी अली दरगाह तव हाजी अली दरगाह बि सुठी आहे ॾाढी ऐं हुनखां पोइ पासे में महालक्ष्मी मंदरु आहे हुते वञी सघंदा आहियो अॻियां बाबूलनाथ मंदरु आहे चङो सभु मतिलबु घुमी सघंदा आहियो हुनखां पोइ अॻियां वञी तव्हांखे ई बायकुला ते रानी बाग़ आहे उते ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे नंढा नंढा जानवर हूंदा आहिनि उनखां पोइ तव्हां बोरीवली पासे अचो त संजय गांधी नेशनल बाग़ आहे हुते बि तव्हांजे घुमी करे चङो टाइम पास थी सघंदो आहे उनखां पोइ तव्हां हिन साइड वेस्टन साइड अचो त पवाई लेक आहे ऐं पासे में विहार लेक आहे हुनखां पोइ ऑरे कॉलोनी मेट्रो पिकनिक स्पॉट आहे हुते बि तव्हां घुमी करे सॼो ॾींहुं टाइम पास करे सघंदा आहियो हुनखां पोइ तव्हां किते इहे शॉपिंग सेंटर वञे वॾा वॾा मॉल्स आहिनि जीअं डीमाट्स आहिनि ऐं वॾा ऑबरोए मॉल इहे ऐं जाम सुठा सुठा मॉल्स आहिनिउते बि तां वेंदो त चङो टाइम पास थी वेंदो तव्हांजो त तव्हांखे चङी तरह मुंबई में घुमी सघंदो आहियो तव्हांखे काई तकलीफ़ न आहे हुते ऐं काई एॾी फी न आहे उते घुमण जी तां चङी तरह पंहिंजो वक़्तु बिताए सघंदा आहियो